असांजे राज्य में जीअं सिंधी ॿोली ॾाढी घटि ऐं उओ आहे त अॻियां हली करे सिंधी भाषा जो उपयोगु कयो वञे ॿारनि खे सिंधी सिखाई वञे ऐं अॻियां संस्कृतिक जो प्रोग्राम झूलेलाल साईं जा प्रोग्राम सिंधी समेलन ऐं काफ़ी घणा पोग्राम थींदा आहिनि ऐं थींदा ऐं ॿारनि खे बि सिंधी ॿोली सिंधी संस्कृत प्रोग्राम सभिनी जो बारे में सेखारियो वञे ऐं सिंधी बा भाषा अमरु रहे घर में बि सिंधी का सिंधी भाषा ॻाल्हाइणु खपे ऐं ॿारनि खे बि सिखाइणु खपे सिंधी भाषा असां पांजो अॻियां हली करे सिंधी ॿोली अमरु रही सघंदी आहे काफ़ी समय खां असां ॾिठूं वेठा इहे सिंधी माण्हू हाणे सिंधी में नथा ॻाल्हाइनि पर अॻियां हली करे सिंधी जो सही ॻाल्हि कोन्हे हुते जा सिंधी ॿोली अमरु रहे ऐं घर में बि सिंधी ॻाल्हाइणु खपे ऐं सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइणु खपे